जी नमस्कार मैने अभी आपके ढाबा से कुछ सामान मंगाया है जैसे कि मैने पनीर टिक्का और दाल फ़्राय और चावल और सलाद और छः रोटियाँ मँगाईं हैं तो कृपया कर मैने मीठा भी मँँगाया था तो कृपया कर आप सूजी में से मीठा हटा दीजिए क्योंकि मैने मैं भूल गई थी कि मेरे दादा जी डायबटीज़ के पेसेन्ट हैं तो कृपया करके आप प्लीज़ आप वह हटा देंगे क्या जी सर मैं मान रही हूँ कि आपने पैक कर दिया है तो आप भले ही उसका चार्ज ले लीजिएगा बट प्लीज़ घर मत भेजिएगा जी हाँ सर क्योंकि मैं दादा जी को फिर मना नहीं कर पाऊँगी तो कृपया कर वह हटा दीजिएगा जी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समझने के लिए